जय झूलेलाल सिंधी असांजी मिठिड़ी ॿोली जेको हर माण्हू खे पंहिंजे मुंहं ते मुहाए वञे असांजा सिंधी हर जॻहि हिंदुस्तान विदेशनि में कहिड़ी अहिड़ी जॻहि नाहे जिथे सिंधी न हुजनि ऐं सिंधी बिज़नेस जूं कम्युनिटी असां ना ठाही हुजे असांजे वॾा वॾा जेके पहचान वारा आहिनि उहा मां हिंदुजा हॉस्पिटल ठाहिरायो ऐं असांजा वॾा वकील राम जेठमलानी उप राष्ट्रपति ऐल के अडवानी एंटरटेनमेंट जी जगत जा जेके आहिनि रणवीर सिंह हुजनि साधना हुजे असरानी हुजे याने पंहिंजे पंहिंजे कार्य क्षेत्र में ॾाढो नालो कयो आहे असां जिथे बि वेंदा आहियूं प्रेम भाव सां रहंदा आहियूं सभु असांखे भाऊ भाऊ चवंदा असां बि सभिनीनि खे भाउ जे करे सदिके सभ ने सॾु कंदा आहियूं असां खीर में खंडु वांगुरु रहंदा आयूं जिथे जिथे वेंदा आहियूं मिठासि ॻोल्हींदा आहियूं ऐं मिठा थी रहंदा आहियूं असां कंहिंसां दूरि वहिंवार न कंदा आहियूं न असां सां कोई दूरि वहिंवार कंदा असांजी सभ्यता असांखे जेको सेखारियो आहे हुन लाइ असां ॾाढा अॻियां वधियल आहियूं